مجھے جو لگتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اگر بڑا سرمایہ نہیں رہے گا تو ہم تجارت نہیں کر سکتے ہیں اگر بڑے سرم کوئی بھی تجارت آپ کریں گے تو کاروبار شروع کریں گے تو اس کے لیے بڑے سرمایے کی ہی ضرورت پڑے گی اگر لور اتنا بڑا سرمایہ نہیں رہے گا تو ہم کر ہی نہیں پائیں گے کاروبار